पहिले लोकके घर घर रेडियो रहै समाचार सुनै रहै घड़ी रहै टी वी रहै सब किछु रहै आब घर घर लोकके मोबाइल भए गेलै समाचार सुनै छै फिलिम देखै छै वीडियो कॉल करै छै बात करै छै दू घण्टा तीन घण्टा फोन पर लागल रहै छै सभकिछु मोबाइलके जमाना आबि गेलै सुविधा सभकुछ अच्छा भए गेलै घर घर सबके टी वी छै मोबाइल छै कम्प्यूटर छै सबकिछु बच्चा सबके सुविधा भए गेलै पढ़य लिखयके इने उन्ने जाय लए नहि पड़य छै मोबाइल पर पढ़ै छै मोबाइल पर देखय छै सब कुछ नया नया सिस्टम अयलै पढ़ैके आगू बढ़ैके लिए काम करैके लिए बहुत अच्छा भए गेलै पहिले से पहिले लोकके बहुत टेंशन रहै पढ़यके आओर इन्ने उन्ने सको डर होइ कन्ने जेतै की करतै आब जे छै ने घर दए देलकय सबके बहुत अच्छा जानकारी मिलै छै नया नया ओहिमे सब किछु आबै छै देखै छै सुनै छै बच्चा सबके पढ़ाइ लिखाइके लिए मोबाइल बहुत अच्छा चीज छियै ओकरामे सब घर घर टी वी छै मोबाइलमे नया नया सबकिछु आबै छै लोक देखै छै सुनै छै पढ़ाइ हुवै छै मोबाइल से रेडियोके समाचार खत्म भए गेल छै मोबाइलके जमाना अयलै नया नया तरीका लागू बढ़यके लिए देलकै सरकार सबके सुविधा अच्छा भेलै हँ घर घर लोकके मोबाइल छै कम्प्यूटर छै बहुत अच्छा जानकारी मिलै छै पहिलका जमाना रेडियोके जमाना चलि गेलै साइकिल घड़ी सबके जमाना चलि गेलै नया नया जमाना आयल छै मोबाइलके पढ़ैके लिए घर घर फोन करै छै मोबाइलमे रिचार्ज कराबै छै एकरा लगाबै छै फोन एकरा लगाबै छै सबके मन लागल रहै छै मोबाइलमे फिलिम देखै छै नया नया सब बच्चा सबके पढ़यके लिए आगू बढ़यके लिए मोबाइल बहुत जरूरी चीज छियै पढ़ै छै घरमे सब फोन करै छै एकरा से ओकरा से वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग होइ छै मोबाइल से सब आगू बढ़ैके लिए सरकार बहुत चीज देलकै सुविधा मोबाइल बहुत अच्छा चीज छियै पढ़ैके लिए आगू बढ़ैके लिए सबके बहुत जरूरी चीज छियै मोबाइल रेडियोके जमानामे बहुत सुनैके लिए आदमी सोचै रहै कने जियै कने समाचार सुनियै घर घर लोकके मोबाइल छै सभ समाचार सुनै छै देखै छै फिलिम चलै छै टी वी देखै छै सबके घर घर दू टा तीनटा मोबाइल छै एक घर मे तीन गो चारि गो मोबाइल छै अभी सब मोबाइल चलाबै छै फिलिम चलाबै छै फोन करै छै सबके पास रिकॉर्डिंग होइ छै वीडियो कॉल होइ छै घर घर अभी मोबाइल टीवी सब कुछ चैल रहल छै रेडियो के जमाना खतम भए गेलै मोबाइल के जमाना छै अभी सब मोबाइल देख रहल छै